हैलो शांति सागर होटल हरिओम मूंखे अठनि ॼणनि जी रोटी खपे जंहिंमें चारि पनीर बटर मसाला चारि मंचुरियन जी प्लेट्स हुजनि अठ नॉन हुजनि ॿ फ्राइड राइस हुजनि ॿ जीरा राइस हुजनि ऐं चारि नॉन हुजनि इहे सभु न मूंखे संभाजी चौक सत्य साईं स्कूल जे अॻियां बिल्डिंग आहे जंहिंमें पंज सौ ॿ में तव्हां इहो मूंखे ॾेई सघंदा आहियो